ना हमनायनि खेथ्रआव जोङो

जेजोंबो हमो आरो लोगोसे ना हमनाया दै राननानैबो हमो आर जेब्ला बाना जायो अब्ला गोसो बादि ना सानानै जे सानानै आर बिनिफ्राय सेन सानानै खेवालि सारनानै जों गोबां ना हमो बयनिफ्रायबो साबसिन आं ना हमनो मोजां मोनो होनोब्ला खेवालि सारनो गोदोहाय जोङो बिबै बिबौ बिमा बिफाफोरजों ना हमनायाव उन्दैनिफ्रायनो थांफायोमोन जेब्ला मेसें बोथोर जायो बिलो फोरबो थेसनानै बान्दो थेनानै नाखौ लाखियो सेन सायो बेनिफ्राय बेयावनो हर थायो बादा लुनानै ओरैबादि मोजां मोनोमोन मोनाब्ला बेवहायनो ना सावजायो आर बेनिफ्राय मोनायाव नाखौ नायो दोनथुमो ओरैबादि बान्दोआव ना बारनायमोन बेफोरबादि जेजोंनो जोङो नाखौ खुब हमबोयोमोन आरो गुबुन खामानिजों रुजुनायाव ना हमनाया खुब आलादा खामानिआथ' खामानिखौबो मावनांगौ जायो बेजों लोगोसे ना हमनाय आरो साबसिन मोनो नाखौ खामानि गुबुन खामानि मावनायनिफ्राय आरो बयहाबो ना हमनो लुगैनाय थायो दा बेबायदिनो आंबो खुब ना हमनो मोजां मोनोमोन बिबै बिबौजों बान्दोफ्राव थाफा हैयो ना सारफा हैयो उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफा ना लायोब्ला खबाइ लाग्रा थायोमोन बेफोरबादिजोंनो समायखौ थांहोदों आरो दाबो मोजां मोनो हमगासिनो अखा बाना जायोब्लानो न'खाथियावनो दै सारनानै नाखौ जों मोननो हायो गोदोनिफ्रायनो जेरै हमबोदों जोंनि बांसिन मेहेरगोनांसिन मुवाया जाहैबाय जोंना खेवालि आं खेवालिजोंनो बांसिन नाखौ हमो खेवालि सारनानैनो ना हमनायखौ मोजांसिन मोनो आङो बेखिनिखौनो आनि ना हमनायनि बयनिफ्रायबो साबसिन मुवा हिसाबै खेवालिखौनो फोसावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोब्बाय गोजोनथों